जोंनि चिरां जिल्लायावबो गोबां रादाबगिरिफोर दंसै जेरै इबथुबनि गेजेरजों फेसबुकनि गेजेरजों गोबां चेनेल खुलिनानै चिरांआव जानाय जाथायफोरखौ मिथियो आरो बिसोरो चेनेलनि गेजेरजों अबे खनायाव मा जादों बेफोरखौ बुथुमनानै गावसिनि चेनेलआव एबा निउसआव निउसआव हगारो बिनिफ्राय जों मिथिनो मोनो नायगिरिफोरा अबे खनायाव मा जादों मा जाथाय जादों बेफोरखौ जों बे चेनेलनि गेजेरजों मिथिनो मोनो बिदिनो खना खनलायाव जानाय जाथायफोर अबेयावबा बुलायनाय अबेयावबा सिथारलायनाय अबावबा राजखान्थिनि दाङा बाजि जानाय बिदिनो प्रग्रामफोर जानाय मिथिंफोर बिफोरनिफ्राय जों निउस चेनेल एबा इउथुबफोरनि गेजेरजों मिथिनो मोनो खना खनलायाव जानाय जाथायफोर फिसा फिला बुलायनाय बुथारलायनाय सोरबा मानसि गोमानाय खारनाय बेफोरखौ जोङो निउस चेनेलनि गेजेरजों मोनथिनो मोनो जोंनि बर' सुबुंफोराबो गोबां इउथुब खुलिनानै

बिफोर जाथायफोरखौ हगारो बिफोरनिफ्राय जों मिथिनो मोनो गोबां खौरांफोर मिथिनो मोनो जों नायगिरि फोरा